डिजिटल युगांत ईबूक तयार करपाक सगळ्यांत चड म्हत्व आसा म्हायती प्रसारीत करपाचें आनी वापरपाचें पद्दती क्रांती घडोवन हाडता इबूक वा इलेक्ट्रोनीक पुस्तकां धुनी प्रकाशनाचो एक कोनशाचो फातर जावन आसा अतुलनीय सुलभताय आनी सोयी दितात पारंपारीक छाप्या पुस्तकां परस वेगळ्यो तरेन ई रिडर आनी टॅबलेट ते स्मार्ट फोन आनी संगणक मेरेन सगळ्याक सगळ्यांच असंख्य साधनां वापरता वापरल्यान इबूक सहज तयार करून येतात वितरीत करूं येतात आनी एक्सेस करूंक येतात इबूक निर्मितीचे म्हत्वाच म्हत्व गिन्यान्याचे लोकशाही करण करपाची ताका आसा तांक आसा लेखक आतां पारंपारीक प्रकाशनाच्या मर्यादे बगर संवसारीक प्रेक्षकां मेरेन पावूंक शकतात ताका लागून विविधताय आशिल्ल्यो साहित्यीक परिदृश्ट्याची पसवणूक जाता ते भायर ईबूक उत्पादनाची खर्च अनुकूलताय स्थापण जाल्या लेखकां खातीर आनी आकांक्षी लेखकां खातीर एक आकर्शक पर्याय करता प्रकाशन जगांत प्रवेश करपाक आडमेळ मोडून ई बुक निर्मिती वाडत वाचपी पर्यावरणीय जाणविका विकायी कडेनय जुळटा कारण ताका लागून पारंपारीक प्रकाशना कडेन संबंदी कागद आनी शाहीची मागणी उणी जाता डिजिटल साहित्या कडेन जाल्ले हे स्थलांतर टिकाव टिकावपणाच्या यत्नाक योगदान दिता आनी साहित्य उद्देगा खातीर पर्यावरण अनुकूल पद्दतीक चालना दिता तशेंच ईबुकाची परस्पर संवादात्मक शाखा खाशेलपणां वाचन अणभव वाडयतात मल्टीमिडिया घटक हायपर लिंक आनी शोध क्षमता दितात हाका लागून विंगड विंगड शिकपाच्यो शैलीक न्हय तर वाचपाच्यो एकंदर गुंतवणूक वाडता संवसारांत साहित्याच्या फुडाराक आकार दिवपाक म्हायती प्रसाराच्या स सदांच विकसीत जावपी परिदृश्ट्यात समावेशकता टिकाऊपणां आनी नवनिर्मी नवनिर्मी नवनिर्माणीक पोसवणूक दिवपाक ईबूक निर्मिती म्हत्वाची आसा ईबुकाचे फायदे एक साधन एक साधन जायती पुस्तकां वाचूं मेळटा दोळ्यांक बरें खर्च कमी क्षमता कमी पर्यावरणाक अनुकूल अशें दीर्घ काळ तिगून उरपी तुमच्या सेवेंत एक शब्दकोश मोठ्या मोठ्यान वाचप हे खाशेलपणां परस्पर संवादात्मक घटक पुस्तक मोगी खातीर अमर्यादीत पुस्तक मेळटा एक साधन जाय ती पुस्तकां तुमकां जाय तितली पुस्तकां एकाच डिवायसाचेर वाचूक मेळ मेळटात तातूंतल्यान विद्यार्थ्याक चड फायदो जाता कारण आतां दर दर दिसां पुस्तकांनी भरिल्ली पोती आपल्या वांगडा हार व्हरपी पडना ताका लागून वापर वापरपाक व्हड प्रमाणांत पुस्तकां डिवायसाचेर दवरपाक मेळटात जी जिणेंत कोणाकूय वाचून मेळनात ताचे परस जायती पुस्तकां वाचूं मेळ मेळटली इबूक पोर्टबल आनी हलके आशिल्ल्यान ताची येरादारी करपाक सोयीस्कर जाता जायती जड पुस्तकां घेवन वाच वाचचे परस एक ईबूक वाचून हजारांनी ईबूक सांठोवप शकता तुमच्या घरांत आनी तुमच्या बॅगांत ताका सामकी उणी सुवात मेळटा साठोवपाच्या जाग्याच्यो हुस्को करपाची गरज ना खर्च कमी खर्च कार्यक्षमत पारंपारीक भौतीक पुस्तकां पुस्तकां कसल्याच पुस्तकां कसल्याच कारणां बर प्रतिबंदात्मक मोलादीक आसूं येतात पुस्तकाचे मोल चड आसूं येतात पुस्तकाचें मोल चड आशिल्ल्यान संवसार भरल्यान जाय त्या जाणां तें परवडना ही पुस्तकां तयार करपाक भौतीक पुस्तकां परस उणी साधनां लागतात कारण ताका कागदाप छापाची गरज ना पेपर बॅक कवर पॅकेजींग वा शिंपिंग शिपींग करपाची गरज ना ताका लागून ताचो खर्च खूब उणो जाता पर्यावरणाक अनुकूल अशें हो खरोच पर्यावरणाक अनुकूल पर्याय असो आनी फक्त झाडा खातीर नय प्रकाशन झा घराचो आनी सादारणपणान छापणां वळ उद्देगाचो पर्यावरणीय परिणाम उणो करपाक इलेक्ट्रोनीक पुस्तकाचो खूब मोटो वांटो आसा आनी जितले जड व्यक्ती इबुकाचेर वतात तितके सौम्याक फायदो चड जातात